ہاں وکرم کیا حال چال ہے ہاں یار میں تجھ سے ایک چیز پوچھ رہا تھا کہ جب میں بیکانیر سے دہلی آیا تو میں نے کچھ اپنے آدھار میں اپ ڈیٹ کروائے ہاں ہاں ہاں یہیں پہ جب دہلی میں یہاں ریختہ میں آیا تب میں یار یہ پوچھ رہا تھا کہ اس نے آدھار والے نے ایک مہینہ پہلے ہی اپ ڈیٹ کروایا تھا میں نے تو انہوں نے کہا تھا کہ سارا کچھ ہو گیا اور آپ کا یہ مطلب ود ان منتھ آپ اس کو چیک کر لیجیے لیکن یار ایک مہینہ ہو گیا اب میں کیسے چیک کروں آدھار سینٹر تو اب بہت دور تھا اس سمے بھی اور وہاں بہت بھیڑ رہتی ہے تو میں کیسے جاؤں وہ تو بڑا اسمبھو والا معاملہ ہے اس کو میں کیسے چیک کروں ہے تمہارے پاس کوئی راستہ ہاں ہاں آدھار کاڈ آدھار کارڈ کا اپ ڈیٹ اچھا کیا کیا نام سے ویبسائٹ بتایا اچھا اچھا مائی آدھار اوکے پھر کیا کرنا اس میں ٹھیک ہے ڈیٹ آف برتھ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو کیا وہاں سے اس کی کاپی نکل سکتی ہے پرنٹ نکل سکتا ہے اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی تھینک یو شکریہ